देखिए अगर कोई घटना हो गया तो क़ानून आपको वहाँ पर जल्द नहीं जाएगा वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है कोई घटना हो गया तो आगर आप दोषी हैं आपके पास पैसे हैं तो आपको वो हेल्प करेंगे और जिसके पास पैसे नहीं है वे आपको हेल्प नहीं करेगा आपको ले जाएंगे और गाड़ी में बिठकर आपको बंद कर देगा यहाँ पर प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके लिए दोनों बराबर हैं अगर मानकर चलिए कोई ग़रीब है या कोई पैसे वाला है तो हेल्प देने का होना चाहिए यह नहीं कि कोई पैसे दे दिए तो ग़रीब है तो उनको मारकर अन्दर डाल दो और वे बेचारों को नहीं है पैसे तो उनके बीवी बच्चे भटके भूखा मरे उसे उसको कोई मतलब नहीं क़ानून का यही है के सुधार लो होना चाहिए कि अरे चलो जनता है जनता के लिए हम बने हैं तो भी जनता हमारे बराबर है दोनों को समझाया जाए और दोनों के समझाकर समाजिक में ही तो रहना है यह ना ना कि समाज से बाहर उसको निकाल देना है प्रशासन को इसपर काम करना चाहिए कि हाँ कोई घटना हुआ तो जल्द आना चाहिए यह विवाद हुआ तो आना चाहिए वहाँ पर समझाना चाहिए दोनों पक्षों का और समझाकर उसके बाद उसको जाना चाहिए लेकिन यहाँ पर आदमी उसको वह मर रहा है उसको वो मर रहा है उसको हम मर रहे हैं उसको जब यह जान पर चल आता है किसी का कोई मडर ही कर दिया उसके बाद होता है प्रशासन को सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द जाकर वहाँ पर समझा बुझाकर वहाँ पर एकदम क्लेयर है यही हम गुज़ारिश करेंगे प्रशासन से